हमारे भारत देश में पहले लोग कम पढ़ा लखा के किया करते थे आज धीरे धीरे जिस प्रकार से हमारा देश टेक्नोलॉजी विकास करता जा रहा है उसका से हमारे देश में शिक्षा भी बढ़ती जा रही है हमारे देश में पहले पढ़े लिखे बहुत कम लोग रहा करते थे पशु चराया करते थे खेती बाड़ी किया का काम किया करते थे तरक्की नहीं करते थे आज धीरे धीरे जिस प्रकार से हमारा भारत देश बदल रहा है उस प्रकार से हमारे साथ साथ इंसान भी पढ़े लिखे भी सब बदलते जा रहे हैं पहले तो इतने पढ़े लिखे ना होने के नाते लोग पूरे देश प्रदेश चला जाया करता था तो कोई बारन करके का सादे कागज पे चिट्ठी लिखकर के भेज देते थे वो डाक और लिफा लिफाफा और अन्तरदेशी ये सब नहीं थे पोस्टकार्ड नहीं था सिर्फ सादे कागज में लिखकर के लोग भेजा करते थे प्रदेश और वे चिट्ठी जाते जाते महीनों लग जाया करता था महीने में पहुँचने के बाद तब वहाँ से महीने में फिर रिटर्न होता था तो लोग समाचार यहाँ से आएँ आएँ वहाँ से आया तो इसका जवाब फिर भेजते हैं जाते जाते महीनों लग जाया करता था लेकिन आज हमारा देश तरक्की कि उन्नत के मार्ग पर पहुँच गया जिससे आज फोन के माध्यम से वो पहले फोन था ही नहीं लोग चलाने नहीं जानते थे फोन आज फोन इतना तरक्की कर गया टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया कि लोग फोन के माध्यम से चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो पाँच मिनट में बात कर लिया करते हैं और बात इतना ही नहीं बात करते करते आज स्मार्टफोन हो गया है साथ साथ इसमें जो है फोटो भी देख रहे हैं आमने सामने बात भी कर रहे हैं बात करते करते हर ढंग से आप देख रहे हैं कि आप आपने क्या पहन रखा है हम क्या पहन रखे हैं क्या खा रहे आमने सामने देख रहे हैं सब पत्ते से दिखाई दे रहा है इस प्रकार हमारा भारत देश आज कहाँ से कहाँ बदल गया हमारा भारत देश इस प्रकार से कहा जा कहा जाता है सोने कि चिड़िया थी सोने की चिड़िया थी नहीं कि सोने के तरह काम किया करते थे इस प्रकार से हमारे देश में हमारे घर देश के पहले कहा जाता था देश के नौजवान देश के किसान और देश के जो है है पहरेदार ये बॉडर पे रक्षा करने वाले यही हमारे देश का विकास करने वाले हैं किसान अगर ना होते तो हमारे किसानी नहीं होती आज पढ़ने लिखने वाले नहीं होते तो हमारे यहाँ नौकरी करने वाले नहीं होते आज हमारे देश नौजवान ना होते तो हमारे देश पे दूसरा देश आक्रमण कर कर देता लेकिन आज किसान जो है अपनी खेती बाड़ी देख रहा है नौजवान पढ़ाई देख रहा है पहरेदार अपने देश के लिए रखवाली कर रहा है इस प्रकार से हमारा देश आज कहाँ से कहाँ पहुँचता जा रहा है टेक्नोलॉजी हमारी इतनी अच्छी हो गई है हर चीज आसान हो गया है कोई समान हम चाहे देश प्रदेश से कहीं से भी कुछ सामान मँगा सकते हैं और पैसा चाहे हम बैंक से ना जाकर के तो आज फोन के माध्यम से हम पैसा चाहे जहाँ पेमेंट कर दें चाहे जहाँ अपने फोन के माध्यम से निकाल करके अपने पास ले लें चाहे होटेल हो चाहे गाड़ी का टिकट हो चाहे बुक कराना हो चाहे हवाई जहाज का हो चाहे बैंक का हो चाहे कोई खरीदारी का हो समान हो आज खरीदते खरीदते हर आदमी जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतनी जानकारी बढ़ गई है इतना हासिल कर लिया है कि हर सामान पैसे के बल पे हो गया है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो गया है हर चीज खरीद सकता है फोन के माध्यम से इसलिए हमारा देश आज जो सोने की चिड़िया कही जाती है इसी के नाते कहीं जाती है कि हमारा देश आज बहुत आगे पहुँच गया है ये सोने की चिड़िया नहीं थी कार्य करने के नाते आज सोने की चिड़िया बोली जाती है